कालूच हांवें ऑडियो बूक घेतिल्लो आसा तेन्ना हांव आयकतालें तें तातूंत बरोच आवाज आसा आनी निसर्गान आयिल्ल्या भशेन तो तुका एक भास दिता जशें पानांचो सळसळ पावसाच्या थेंब्याचें आवाज अश्या वेग वेगळ्या रितीन निसर्गानूच आसा अशें प्रकारान तीं भावनां व्यक्त जाता